अथी छै मुजफ्फरपुर जिलामे से हमर बौआ सबसँ कतबो पढ़ि लिख कऽ किछु करैये नौकरी नहि होइए नौकरी हेबे नहि करैए बौआ सबके तऽ बाहर बाहर जिलामे जा कऽ से दस हजारके पाँच हजारके ओ दस हजार बारह हजार कमेला सँ की हेतै कोथु नहि होइ छै दस हजार बारह हजार मिल कमेलासँ पाँच परानी छै पाँच परानी ओ छै तऽ पाँच परानी ओ अपनाके गुजर करबै छै ओ दस हजार कमाइ छै तऽ हमरा असगर छी दुनू परानी तऽ दुनू परानीके तऽ बेगर रोज रोजगारी छी बेगर रोजगारी छी कोनो ने कोनो चारा ने गुजारा ने नीक ने बेजाय तऽ हमरा सबके कहाँसँ कथी होयत तऽ बौआ सब बाहर छै बाहर रहै छै एगो बेटा अइ दू गो बेटी अइ बेटा बाहर रहैय बम्बइ दिल्ली मुंगेर रहैय तऽ ओकरा सबके तऽ दस हजार देबे करै छै तऽ कथी हेतै ओकरा अपना बाल बच्चासँ तऽ पुरिये नहि पड़ै छै अपना बाल बच्चाके हेबे ने करै छै हमरा ओ कथी देत कथु नहि दै यऽ हम बेगर रोज रोजगारी छी हमरा किछु नहि होइए तऽ किछु ने होइए तऽ ओहो तऽ सरकारे ने करथिन किछु देथिन आओर बेगर रोजगारीके तऽ ओहे करथिन ओहे देथिन कहाँसँ एतै कहाँसँ एतै कहाँसँ की हेतै तऽ इहेने पूरा करथिन पूरा तऽ उहे करथिन हमसब कोनो अथी ने छी बाहर दिल्ली मुंगेर बम्बइ शहर जाइए मर दसे हजारके महिना कमाइए ओइसँ कोथी होवऽवला अइ किछु नहि होवैवला अइ घरमे घरमे रहै छी हमरा सबके तऽ किछु ने अइ तऽ घरमे रहलहुँ चूल्हा पजारलहुँ चूल्हामे केलहुँ धेलहुँ खेलहुँ भऽ गेल ओतबे काज एगो ने नोकरी ने चाकरी ने नीक ने बेजाय कथी हेतै ओइसँ कथी हुअवला छै तऽ ओ तऽ ओहे देथिन सरकारे देतै तहने हमहूँ सब रहब ने तऽ सरकार देबे ने करतै तऽ हमसब कहाँसँ की करब मुजफ्फरपुर जिलामे जाइए तऽ ओ जाइए तऽ पढ़ा लिखा देलहुँ ने नौकरी अइ ने चाकरी अइ ने किछो गाडके काज करैय गाडके काजसँ कथी हुअवला छै दस हजार भेटै छै ओइसँ किछु नहि हुअवला छै तऽ ओकर तऽ उहे देथिन सरकारे देथिन कोनो नोकरी कोनो चाकरी देथिन तहने बौआ कमेतै खेतै ने चारि पाँच गो बच्चा छै तीन गो बच्चा छै दू परानी छै तऽ ओहो तऽ अपने भूखे मरै छै तऽ हमराके देत तऽ अहीं सब सरकारे देथिन तहने हेतै सरकार नहि देथिन तऽ केना हेतै आंय सरकारे देथिन तहन खेती पथारी पाँच कट्ठा खेत दस कट्ठा अइ करै छी करै छी रोपबा लै छी जन हरबाहसँ दू दू सएके से जन लै छै रोपनीके तऽ दू दू सए जन लै छै रोपनीके आओर रोपि अबै छी दू सएके कट्ठा घण्टा पटबै छै तऽ दू घण्टा पटौनी लागल तऽ चारि सए रुपैआ लागल दू कट्ठा रोपेलहुँ दस कट्ठा रोपेलहुँ तऽ दू हजार रुपैआ लागल तऽ दू हजार रुपैआ लागल ओहो लागि गेल आओर ओहो रौदी रहल तऽ जरि गेल रौदी नहि अइ बरसा भेल बाढ़ि आबि गेल तऽ उहो ओहो दहा गेल तऽ ओहो दहा गेल तऽ ओहो किछु नहि भेल तऽ हम तऽ पाइयो लगेलहुँ आओर किछु पेबो नहि केलहुँ तऽ हम किछो नहि पेलहुँ तहन तऽ ओहो सरकारे देथिन ओहो तऽ सरकारे देथिन हमसब कहाँसँ की करब तऽ दू पाइके आशा नहि अइ आओर दू पाइके ओ खेतियो बाड़ीसँ हमसब तङ्गे भेल छी तङ्गे भऽ गेलहुँ जे कऽ अबै छी आओर किछु पबै नहि छी तऽ कऽ अबै छी आओर पबै नहि छी तऽ ओहो सरकारे करथिन सरकार नहि देतै तऽ कहाँसँ हमसब की करब तऽ चारि सए रुपैआ दै छथिन तऽ चारि सए रुपैआसँ हमरा सबके कथी हुअ वला अइ खेती बाड़ी नीक बेजाय कथी होयत किछु नहि होयत तऽ उहे सब करथिन तऽ सरकारे देथिन देश विदेश बाल बच्चाके पढ़ाइमे लिखाइमे सब तऽ उहे देथिन हमसब तऽ अबला दुखिआ छी ने बाहर गेल ने भीतर गेल ने कहियो कहीं गेलहुँ ने पूछ पूब ने पच्छिम कहीं नहि जजुआरमे बिहारेमे छी मुजफ्फरोपुर जिला नहि जाइ छी मुजफ्फरोपुरमे नहि रहै छी बौआ सबके दू पाइ पढेलहुँ लिखेलहुँ दू पाइसँ अपना दुःख सुख काटि कऽ एक पाइके आशा नहि एक पाइ कहींसँ आबऽवला ने जाइवला ने चारि दियादनी रही भिन भऽ गेलहुँ चारू दियादनी अपन अपन तीन गोके शादी बियाह भऽ गेलै हमरा केओ नहि करऽवला रहै केओ नहि करऽवला हैय जे पाँच कट्ठा सात कट्ठा जमीन जत्था रहै तऽ ओ बेटीके पढ़ा लिखा देलहुँ तऽ बेटी अपन राजपर बैसा देलहुँ बेटीके अपना सासुर गेल बड़ सुन्दर बेटी अइ तऽ ओ सरकार हमरा किछु नहि केलनि आओर ने सरकार देलनि तऽ हमसब कहाँ रहू कहाँ की करू तऽ ओहे ने करताह सबके निर्णय हम देश विदेश कहीं जाइवला ने छी कहीं नहि जाइवला छी हम आम रोपि अबै छी तऽ आम नहि होइए आम अथी रोपि अबै छी खेती कऽ अबै छी तऽ भाटा टमाटर किछु किछु बेगर दबाइके आब नहि हुअवला छै सब चीजके दबाइ चाही सब चीजके दबाइ नहि देतै तऽ किछु नहि हेतै